हेल्ल' औ जोंना ओरै बेंटल होनो जोंनि जायगाखौ चिराङाव नायाथ' बुहुथ दङ बिदिनो नास्रायबो मोनो बालाबाथिया ना मुस्रा फिथिख्रि नाथुर बुहुथ दङ गोबां मोनथारो जोंनि जायगाजों नाफोरखौ नोंसोरनिथिंलाय मा बायदिथो आस्सा औ औ मोनो जोनिथिंबो बिराथ बुरजा मोनथारो नाफोरखौ माने बिदिनो दैफोराव गुरबाथाय मोनबाय हमबाथाय मोनबाय बिदि आरो

जोंना एरैनो बे बालाबाथिया नाफोरखौ बिदिनो फानहरोब्ला फवायाव बिदिनो ना देरस' एकस' एक्स'बिस बिदि लायो आरो ओमफ्राय बिदिनो नास्रायफ्रा आसि थाखा फवा बिदिफ्राव हरो ओमफ्राय बे मागुरफ्रालाय एसे दामाव हरो आरो बिदिनो औ औ दाम गैया ना नोंसोरनिथिं ए बेसेबां बेसेबांनिफ्रायथ' फानो नोंसोरनिथिंलाय आस्सा होनबा नोंसोरनिजों मोजांथ'

मोजां नोंसोरनिजों होमब्ला जोंनिजों बिराद दामथार मोनथारा बिराद लाग्राफोर दङना दामा बुखोना होयो बेनिखायनो मोनलाया बेलासि बेलासिआव नांथाराबा एसे दाम खमाव मोनो आरो बिदिनोथ' सानाव मोना आरो दाम गोसा लायो मोनाबा मोनो नायालाय एभैलेबोल मेरला दंथारो बिदिनो इसे सानहाब्बाथाय ओरै दुइथा टिनन्टाफोर बाथाय दखान बे हाथाइ बा बाजारफ्राव फानफैबायबो खाथिआव दै दं नालाय बिदिनो सारना लायबाय गुरहैबाय सोरबा बिदिनो फानफैबाय आरो मोनो एभैलेबोल मोनो फानो दामा एसे बारायानो जोंनिजों नोंसोरनिजों एसे खम ना औ औ नोंसोरनिथिं मोजां होनब्ला दाम खमा दै दंथारो नामा नोंसोरनिथिंबो नोंसोरनिथिंबो दै दंथारो नामा आस्सा आस्सा आस्सा दे दे होनबा दे औ दे